मैथिलीमे बाजैत तऽ दिक्कत कोनो तरहके दिक्कत कऽ सामना नहि करऽ पड़ैया लेकिन लिखैतमे हमरा बहुत तरहके दिक्कत सामना पड़ैया किएकी हमसब अहाँ सब कऽ बचपनमे मैथिली अक्षर लिखनाइ नहि सिखाएल जाइत छै हमरा सबके सर मतलब जे इसकुलमे प्राथमिक विद्यालयमे मिलैए ओहोमे मैथिली कऽ पढ़ाइ नहि होइत छै जाहि कारण हमरा सब कऽ समस्या लिखैमे होइए ओ हमसब मैथिली कऽ जे छै आइकाल्हि ओ मतलब ऊपयोग जे छै ओ एगरहवी बारवी मे होइत छै डाइरेक्ट ओहि टाइममे सिखैत छी जाहि कारण हमरा सब कऽ जे छै से मैथिली बाजैमे तऽ दिक्कत नहि होइए बाजै कऽ मे दिक्कत एहि दुआरे ही होइया किएकी बच बचपनसँ जे छै अपन घर परिवार समाज एहिमे मैथिली बजनाइ सिखलियै हँ तऽ ई तऽ हमसब बाजि लै छियै लेकिन लिखनाइ नहि सीखने रहैत छै जहि कारण हमरा मैथिली लिखैमे बहुत सारा समस्या होइए एहि कारण हम मतलब जे छै से कहऽ लए चाहबैन की बच बच्चा सबके जे छै बचपनसँ ही प्राथमिक शिक्षामे ही मैथिली से अपना क्षेत्र कऽ मतलब भाषामे ओकरा लिखेनाइ सिखाएल जाओ एहिमे बच्चा सब कऽ आगाँ बहुत जे छै से मदत मिलतनि